ہیلو سر میں وشال بات کر رہا ہوں جو آپ کے پیشنٹ تھے راج میں ان کا کیئر ٹیکر تھا ابھی میری ڈاکٹر سے بات ہوئی کچھ دیر پہلے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر نے ان کو تھوڑا چیک اپ کیا تو ان کی مرتیو ہو گئی ہے تو آپ اپنے پیشنٹس کو لے جائیے یہاں سے